हम सर्दीके पे अथी छी हम सर्दीके बीमारीके अथी छी हम सर्दी हमरा हरदम भेल रहैया तऽ हम पहिले की करैत छी गरम पानिमे नून धऽ कऽ तखन हम पिलहुँ ओहिसँ नहि बुझायल तऽ हम की कयलहुँ काढ़ा बना लै छी काढ़ामे मरीच धऽ देलहुँ नमक कऽ धऽ देलहुँ कनी चीन्नी धऽ देलहुँ कनि तुलसी पात धऽ देलहुँ मरीच बुकि के धऽ देलहुँ आदि धऽ देलहुँ सबके धऽ कऽ एक गिलास पानि नापिके देलहुँ आ ओ जरैत जरैत जखन एक कप बनि गेल ओकरा पी लेलहुँ पी लेलहुँ ओहिसँ यदि ठीक भऽ गेल तऽ भऽ गेल आ नहि तऽ देखैत देखैत आठ दिन तक तकलहुँ दू दिन चारि दिन करते करते आठ दिन खेप लेलहुँ आठ दिनमे बूझलहुँ जे आब नहि होयत जब सर्दी अइ बुखार अइ आ नहि अथी भेल तखन एतऽसँ आगाँ निकललहुँ गाँव घरमे तऽ मालूमे अइ डॉक्टरके सुविधा नहि छै बिहारमे तऽ आरो सबसे कतहुँ झोरा छाप दू गो चारि गो छयबो कयल छै ओकरा लग गेलहुँ तऽ ओ किछु किछु देलक अथी कयलक ओहिसँ दोसरे आओर बीमारी बढ़ा लय छै दय छै रहल की सर्दी बुखार आ किछुके टाफाइडके तऽ किछुके तऽ किछुके तऽ अपन सूइ दवाइ दऽ देलक से आओर जोर भऽ गेल ओहि लै के हम सब जल्दी नहि जाइत छी ओकरा सब लग पहिले घरेलू उपचार कयलहुँ गरम पानि ई सब कहबे कयलहुँ ई सब पीबैत छी ओहिसँ नहि भेल तऽ ओहिसँ आगाँ बढ़लहुँ मुजफ्फरपुर गेलहुँ दरभङ्गा गेलहुँ डॉक्टरसँ सलाह लेलहुँ डॉक्टर देखलक खून जाँच कयलनि तखन फेर दवाइ लिखलनि सिरप लिखलनि गोटी सब लिखलनि सब लिखलनि तऽ ओहि अथी कऽ के गेलहुँ प्राइवेटमे अथी कऽके गेलहुँ तऽ बूझू तऽ मालूमे अइ गाँव घरके आदमी गरीब आदमी कतऽ से व्यवस्था कऽके गेलहुँ प्राइवेटमे गेलहुँ तुरतमे तुरत पाँच हजार दश हजारके बिल बना दय छै लेकिन गरीब आदमी जखने तबियत खराब होइत छै तऽ जाए पड़ैत छै सरकारीमे हमरा सबकेँ ओ नहि अछि ओते जान पहचान सरकारीमे गेलहुँ तऽ दू चारि दश दिन टाइम लगा देलनि आउ काल्हि आउ ई करू ओ करू आइ खून टेस्ट कयलनि अथी कयलनि तब काल्हि आउ परसू आउ ई नहि दश दिन अथी कयलनि कहियो कहलनि जे भर्ती लऽ लेलक केओ आयल डॉक्टर कहियो नहि आयल किछु कयलक कोनो अथी नहि तऽ ओहि लऽ कऽ हमसब जाहिमे अथी भेल ताहिमे अपन जाइत छी अपन मन खराब रहैया सर्दी रहैया बुखार रहैया आइ काल्हि जे मौसम रहैत छै सर्दी बुखारके से तऽ अथिए अइ तऽ ओसब से हमसब अपन इलाज करबेलहुँ दवाइ देलनि तऽ ओ टाइम पर खयलहुँ आ संजम कयलहुँ पानि कम छूलहुँ गरम पानि भरि ठंडी हम तऽ पर्सनल गरम पानि पीबे करैत छी हम बच्चो सबके गर्मे पानि पीआबैत छी हम केकरो ठंडा पानि नहि दय छी भरि ठंडी आओर रोटी सब आदमी खयलहुँ भात कनि जखन धिया पूता एल इसकुलसँ तऽ कनि गरम पानि गरम भात कूकरमे बनेलहुँ सब आदमी खयलहुँ ओना नहि हमसब रोटीए खयलहुँ अपन संजम से रहैत छी आ जखन नहि ओ संजम से अथी भेल तखन बेसी भेल मन खराब तऽ घरेलू उपचार कयलहुँ बाहर गेलहुँ जेना भेल ओहि हिसाबसँ सब धिआ पूताके अपन रखलहुँ कयलहुँ